हमारे आस पास प्रसिद्ध कॉलेज हैं जिनमें राष्ट्रीय कॉलेज आर्टस कॉलेज महाराजा कॉलेज महारानी कॉलेज काफ़ी मान्य है और मैं मेरे परिवार के कई जन इस कॉलेज से पढ़के निकले हैं और अभी इस कॉलेज में तो अभी कोई हमारे यहाँ पढ़ नहीं रहा पर अभी जो बच्चे है वो सेन्ट स्कूल सोफिया स्कूल के अंदर पढ़ रहे हैं नाइन्थ टेन्थ की क्लासेस के अंदर बच्चे हैं यह इस स्कूल से पास आउट होने के बाद इन इन्हीं कॉलेजों में दुबारा जाएंगे और शिक्षा ग्रहण करेंगे और यह जो कॉलेज हैं महाराजा कॉलेज महारानी कॉलेज काफ़ी अच्छे और विकसित कॉलेज हैं यहाँ की पढ़ाई लिखाई और लेक्चरार्स काफ़ी अच्छे है बच्चों को अच्छे शिक्षित बनाते हैं और शिक्षा के साथ साथ दूसरी अन्य गतिविधियों से भी बच्चों को जोड़े रखते हैं यहाँ पर एजुकेशन के साथ साथ ये सोशल एजुकेशन और स्किल्स एजुकेशन भी दी जाती है जो इन बच्चों के लिए काफ़ी अच्छी नौलेज और जानकारी बढ़ाती है